ہمارے گھر کے آس پاس تو جامع مسجد ہے وہ مذہبی مقام ہے یہاں پر ہم یہاں پر ہم جاتے ہیں اور زیادہ تر تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویسے روز ہی نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم یہاں پر اکثر جمعے میں جاتے ہیں جو بہت اچھی لگتی ہے اور سب زیادہ تر یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں مسجد میں کوئی اپنی تلاوت کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور ہم بھی وہی کرنے جاتے ہیں